अ सोर बुंदोंमोन अ खुलुमबाय खुलुमबाय आच्चा दे बुंलाय

आच्चा औ मोन्दों मोन्दों

जोंनियाव फोरोंगिरियाथ' नांगौ जानानै दङ जोंनो बिगियान आयदानि फोरोंगिरि आरो सानखान्थि आयदानि फोरोंगिरि बेनि गोनांथि जानानै दङ दा नोंथाङा जुदि बे आयदानि जुदि फोरोंगिरिब्ला नोंथांनि नोंथांखौ फोरोंगिरि हिसाबै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों थिसननो हागोन दा नोंथाङा बेनि सायाव हागोन नङा होनबा आच्चा औ औ औ औ औ आच्चा आच्चा औ औ औ औ औ बे खाबुखौ जोंनो गोनांथि जानानै दंखायोथ' दा बे हिसाबै जोंनो नांगोन आरो जोंनियाव नोंथांनियाथ' खोब गोजानब्लाबो जोंनियाव थानानै थानो थाखाय सुबिदा दङ दा बेयाव थानानै फोरोंनो हागोन फरायसाफोरखौ आरो मोनाबिलि बा फुंनि समाव टिउसन लानानैबो फोरोंनो हागोन औ दा दरमाहानि बेलाखौ जोङो उननि समफोराव रायज्लायनानै थि खालामगोन जोङो नोंनो नांनायसेबां आरो गनायजाथाव दरमहाखौ जों होनो नाजागोन औ नोंथांजों जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे साननैसोनि गेजेरावनो खबर हरनानै थि खालामगोन होनबा जासिगोन ना थेंक इउ दे